جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ مجھے کون کون سے پھول پسند ہیں اور کیوں کیا میرے گھر میں پھول لگے ہیں جی ہاں در اصل میرے گھر میں کئی طرح کے پھول لگے ہیں اور مجھے پھول بہت پسند ہیں مجھے ہر طرح کے پھول پسند ہیں اور میں بچپن سے ہی پھولوں کی بہت شوقین تھی اور طرح طرح کے پودے پھولوں کے لگاتی تھی جس سے میرے گھر میں بہت اچھا بھی لگتا تھا اور مجھے پھول بھی بہت پسند ہیں جس میں میں نے گلاب بیلا چمیلی گیندا کنیر لنیا سورج مکھی گل داؤدی سدا بہار سیزنل پھول جو کہ صرف کچھ خاص سیزنوں میں کھلتے ہیں اور جو میرے گھر میں آج بھی موجود ہیں